مجھے میرا اکاؤنٹس کا پروجیکٹ تین دن میں سمٹ کرنا تھا لیکن مجھ سے بہت زیادہ دقت ہوتی ہے اکاؤنٹس میں اس کی اینٹریز بنانے میں اس کا جنرل بنانے میں اس کے لیجر وغیرہ بنانے میں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ اس کو تین دن میں کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ دقتیں آئیں اور مجھے کم سے کم بیس پیج لکھنے تھے جس کے وجہ سے مجھے بہت زیادہ دقتیں آئی تھیں اس میں لکھنے میں اس میں اس کو سارا میچ کرنے میں اس کو بیلینس کرنے میں بہت زیادہ مجھے دقت آئی تھی تین دن میں نے پورے دن رات محنت کر کے میں نے اس کو بنا کر اکاؤنٹس کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کر میں نے تین دن کے اندر اندر اس کو سمٹ کر دیا تھا